ہاں سر میں اپنے بچے کے لیے ایک معمولی اکاؤنٹ کھولنے میں دلچسپی رکھتا ہوں کیا آپ مجھے خصوصیات اور ضروریات کے بارے میں مزید بتا سکتے ہو ہاں سر یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بچہ آنلائن اکاؤنٹ کا اتنظام کر سکتا ہے سر پیسے نکالنے کے بارے میں کیا خیال ہے کیا میرا بچہ آسانی سے پیسے نکال سکتا ہے سر میں دیکھ رہا ہوں اور اکاؤنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے سر تمام معلومات کے لیے آپ کا شکریہ میں اس پر غور کروں گا اور فیصلہ کرنے سے پہلے میں اپنے بچے سے بات کر کر آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سر کچھ اس کے اوپر سوالات رہتے ہیں تو میں آپ سے کانٹیک کرتا ہوں اوکے سر اللہ حافظ